जै सच्चा नंद जी माराज अस निक्के होंदे ना बड़े गाने गांदे होंदे हे बड़े गाने केह् गाने मतलब जित्थै कुसै दे ब्याह् होना नी तां असें ई सददना भई ओ असें सद्दना फ्ही ते पैह्लें ने बचपने सत्त अट्ठ साल दे बच्चे भेजदे कुतै नेईं हैन ते ओह् जन्दे बी निं ऐ हे आंढ गुआंढ गै कुतै ब्याह् होना ते गाने दा शौक जेह्ड़ा बड़ा हा दादी जेह्ड़ी साढ़ियां ओह् मतलब मनुने नि हां ते उंदी भैन जेह्ड़ी पैंथल रौंह्नदियां उ'नें पैंथल इ'यां इक किस्म दा इ'यां थोह्ड़ा बोह्ता ठीक ही पौंदा इ'यां मतलब कस्बा इ'यां छोटा जेहा उत्थै ज्यादा जनानियां सतसंग करदियां उत्थुआं उ'नें भजन भुजन सिक्खियै आने न गीत सिक्खियै आने ते असें बड़ा शौक इक मेरी बुआ ही ते इक में ही अस कुतै दो त्रै साल दा साढ़ा फर्क ऐ मेरा ते बुआ दा ते दादियै उत्थुआं दा ओ लेआने स सिक्खियै के नां भजन ते गीत सुहाग ते घोड़ियां ते असें मतलब शौक जेह्ड़ा कुदरती मतलब शुरू चा है हा अज्जकल ते है गै नि कुड़ियें ई अज्जकल बच्चें शौक नि ऐ ओह् टीवी गै दिक्खने ते मोबाइलें पर गै सुनने गाने आह्ले कुसै है नि वा असें शोक जेह्ड़ा बड़ा जां रेडुआ सुनना ओह्दे च जे कुछ औना ते ओ भई हां जी माराज इयां इक मैंटे डोगरी ते इन्नी प्यारी ही कुछ आखें डोगरी च लम्मियां भाखें आह्ले औन मुतलें दी चमैरियां ओह् गाने आह्लियां उं'दे लम्मी भाखे बड़े सुनने पर समझोना इक लफ्ज नि ओह् हून इक दिन प्रोग्राम चला दा हा भाई लम्मियें भाखें दा ते उन्ने लिखेया वे मुतलें दे न ते बड़े खुश होए भई सोचेया भई दिक्खो जी मतलब अजें बी एह् चीज जेह्ड़ी चला दी ऐ बड़े अच्छे लोक न जेह्ड़े साढ़े डोगरी इल्ले तक चला दे न ते हुन थोह्ड़े बहुत चलान लगे पैह्ले लोक डोगरी लोक इ'यै समझदे इ'यां डंगर गै न डोगरें लोक डंगर गै आखदे हे शैल थोह्ड़े आखदे पर हुन डोगरी जेह्ड़ी कदर पेई ऐ भई हुन डोगरी गीत वि औंदे बड़े ते भजन बी डोगरी बड़े बड़े शैल हां ते सारियां चीजां गीत गाने स सारा कुछ भई सुआग डोगरी घोड़ियां जिन्दे घर ब्याह् होना तां असें घोड़ियां गानियां जाइयै उत्थै भई डोगरी बिच जनानियां इ'यां बेही जाना अपना इ'यां सुनने आपूं गाना कक्ख नेईं साढ़े मूहां दा सुनना निक्के निक्के बच्चे दा इयां बड़ा इयां सुनने दा इयां दिल करदा ना वे बच्चे किन्नी माए कुड़ियां किन्नियां शैल इस ले दियां कुड़ियां किन्नी शैल न भई साढ़ी इ'यां जात साढ़े बंगोत्रे बस एह् ही न सलेइये आखदे होंदे हे साढ़ा जेह्ड़ा दादा हा ओह् झज्जरा उत्त झज्जर कोटली इक सले हा ओ जित्तेआ हा उ'नें इस वजह नै जेह्ड़े असें जेह्ड़े सलेइये आखदे होंदे हे हां ते भाई कुतै ब्याह् होना एह् सलेइयें दी कुड़ियें बी देई ओड़यो भाई हां वा साद्दा ओह् कुड़ियां दौं त्रै हैन जेह्ड़ियां ओह् औन ते साढ़ै ब्याह् बड़ी रौनक भई हां भई बझदी ऐ ते सारा इत्थै कड़ग्याल सूल सेड़ै जिनें हून ते बड्डी बड्डियां ते केह् नां बड्डी बड्डी कोठियां बनियां न बड्डे बड्डे चबारे बड़ा किश बनेआ हून एह् साढ़ियां जमीनां सारियां न ते एह् सारे तुसें ठंगलें ठुंगलें च सारे जिदै ब्याह् श्याह् होना असें बे सददना असें मतलब घोड़ियां बी गानियां ब्याह् दे जाकत ओ ब्याह् आह्ला ओह् जागत आह्ला तां घोड़ियां गानियां ते कुड़ियें दा ब्याह् होऐ ते फ्ही गाने सुहाग ते कुतै सतसंग घट्ट होंदे हे कुत्थै हे सतसंग लोकें सेही गै नेहा हे मंदर गै नि ऐ हे इक मंदर ऐ कोई कड़गयाल कोई ते उत्थै कुतै जाना शिवरात्रि ते उदूं गै गाने इ'यां लोक जन्दे गै नि ऐ हे मंदर हुन ए अनिरुद्धे दे ते सारे जेह्ड़े जेह्ड़े हैन शास्त्री जेह्ड़े उंदे लोकें जनानियें सुनी सुनियै हुन कड़गयाले दे लोक बी ते सारे लोक हुन जा दे न भई मंदरें ते भजन भुजन गा दे साढ़े जमानै इक्के मंदर हा ते जाना जेह्ड़ा शिवरात्रि गै

एह् ब्याह् श्याह् मतलब कि होंदा ते असें बड़े इ'यां आखदे चेचे वा तुसें जरूर औना भाई ओ